महाराष्ट्रा में घुमण लाइ जाम जॻहियूं आहिनि जीअं त इमेजीका आहे एसलवर्ड आहे जिते असां घुमी सघूं था ऐं हिल स्टेशन में आहिनि जीअं लोनावाला थी महाबलेश्वर थी माथेरान थी हिते असां फैमिलीअ खे वठी करे शॉर्ट ट्रिप ते पिकनिक ते वञी सघूं था ॿिनि चइनि ॾींहनि लाइ